हैलो हँ एक मिनट अहाँसे दू मिनट बात कऽ सकै छी की

हम एजूकेसनिस्ट छी हम यूथके जागरुक करै छियै यूथके जागरुक करै छियै अहाँ हमरा यूथ देखलियै तऽ कनिटा हम अहाँकेॅं शिक्षाके ऊपर कनिटा सवाल तवाल पूछएक रहय अहाँकेॅं की नाम अहाँकेॅं शुभ नाम की छी सुषमा मिश्रा सुषमा मिश्राजी ई बताबू हमरा अहाँके जै प्राथमिक शिक्षा कत क़ोन इसकुलसॅं पढ़लियै आ कतय तक पढ़ने छी इसकुलक नाम की रहय अच्छा अच्छा तऽ प्राथमिक शिक्षा प्राथमिक शिक्षा ओहि इसकुलमे लेलियै ओकर बाद उच्च माध्यमिक शिक्षा कोनो दोसर इसकुलमे लेलियै अच्छा शुरूसे लए कऽ प्राथमिक लए कऽ आओर मध्य उच्च माध्यमिक तक स्कूल अहाँके एकेटा रहय तऽ अहाँ मतलब इंटरमीडेएट पास छी क़ोन विषय राखने रहियै अहाँ

तऽ आर्ट्समे इंटरमीडीयएट तक पढ़लियै ओकर बाद अहाँके मतलब आर्ट्सके क्षेत्रमे आगाँ बढ़यके लिय ओ क़ोन प्रयास केलियै की आर्ट्सके क्षेत्रमे आगाँ बढ़ल जै तऽ आर्ट्समे अहाँके क़ोन सब्जेक्ट सभसे ज़्यादा पसंद यऽ पसंद यऽ इंग्लिश इंग्लिश तऽ भाषा भए गेलै ने ई कोनो सब्जेक्ट थोड़े भेलै इंग्लिश तऽ हँ सब्जेक्ट इंग्लिश भी सबजेक्टे भेलै लेकिन भाषा छोड़िके सिविक्स सिविक्सके बारेमे किछु अगर अहाँकेॅं जानकारी अइ तऽ हमरा बताबू हँ नागरिक शास्त्र तऽ नागरिक अच्छा अच्छा हँ तऽ हमरा समझसे ई छात्रके जे सिविक्स पढ़ायल जाइ छै की नेताक नहि पढ़नाइ चाही सिविक्स नेताक तऽ सभसे ज़्यादा ज़रूरी छै सिविक्सके जानकारी होनाइ किया तऽ आइ काल्हि देखियो अहाँकेॅं नेता अनपढ़ रहै छै सिविक्स इसकुली ज्ञान तऽ छै नहि जनताकेॅं दुरुपयोग कए रहल छै तऽ ई बहुत अहाँ मतलब अगर सिविक्स पढ़य तऽ अहाँके भविषयमे नेता बनयके कोनो समाचार सुनि सकै छियै की हमसभ अहाँ सिविक्स पढ़िकऽ समाजकेॅं की उद्द्धार करबै अहाँ की बनबै चलूँ बहुत बहुत शुभकामना अहाँकेॅं